بائک چلاتے وقت سب سے اہم حفاظتیں تحفظات کیا ہیں جنہیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں سفر کے دوران آپ کون سی دستاویزات اپنے ساتھ رکھتے ہیں سفر کے دوران سب سے زیادہ ضروری ہیلمیٹ ہیلمیٹ چیز سب سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بعد انشورینس وغیرہ کا آر سی وغیرہ بائک کی پردوشن کے کاغذ یہ ذہن میں رہتے ہیں سب سے مین چیز تو ویسے ان میں ہیلمیٹ ہے جو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے جو ہمیں چوٹ وہ چوٹ وغیرہ سے بھی سرکشت رکھتا ہے جو ضروری ہے سب سے زیادہ ذہن میں میرے حساب سے ہیلمیٹ ہے